ہاں جی سر سویگی سے بات کر رہے ہیں آپ جی سر میں نے اپنے یہاں پر ایک پارٹی رکھی تھی تو مجھے آپ کو اُس کے لیے ایک اوڈر دینا ہے جی جی ہاں تقریباً تیس سے چالیس لوگ ہیں میرے دوست جو آ رہے ہیں آج شام پارٹی میں تو ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کیا کیا مطلب تیس سے چالیس سے چالیس لوگوں میں کیا کیا مطلب مجھے اُس میں پیزا بھی چاہیے تھا برگر بھی تھے اُس میں فیرنچ فرائیز چاہیے اُس میں کچھ بریانی بھی چاہیے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ تیس لوگوں میں کس کس حساب سے کیا کیا اوڈر ہو جائے گا جو آپ مطلب پہنچا دیں گے ہاں ہاں ہاں ہاں تو اِس میں وہی تیس سے چالیس لوگ ہیں سر ہاں ہاں جو بھی آپ لاٮٔیں دیکھو زیادہ ہو جائے لیکن کم نہیں پڑنا چاہیے اِس حساب سے آپ جو بھی اوڈر لکھ رہے ہیں ہمارا اُس حساب سے بھیجیے گا ٹھیک ہے تو اِس میں کیا کیا مطلب کتنا خرچہ ہے سر کیا ہے جی جی جی اچھا تو ڈلیوری کس وقت تک ہو جائے گی کس وقت تک بھیج دیں گے آپ ہاں آٹھ سے آٹھ بجے پارٹی شروع ہو جائے گی آپ کب تک بھیج دیں گے ہاں ہاں آ ہاں ٹھیک ہے آپ ساڑھے سات تھوڑا سا تھوڑا سا جلدی بھیج دیجیے گا پونے آٹھ تک نہیں آپ ساڑھے سات سے پہلے پہلے ہی بھیج دیجیے گا اور تھوڑا سر تھوڑے سے ہاں تھوڑا سا جلدی کیوں کہ لوگ آ جائیں تا کہ جیسی بیٹھ جائیں تو اُنہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے نہ اُس حساب سے آپ بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جلدی سے آپ بھیج دیجیے اور پورا اوڈر لکھ لیجیے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں چالیس چالیس اسمال پیزا لکھ لیجیے گا چکن والے اور برگر لکھ لیجیے گا چالیس اسمال والے اور بریانی لکھ لیجیے گا آپ اِس میں دس دس بیس کلو بریانی لکھ لیجیے گا دس تو کم پڑ جائے گی آپ بتائیے سر میں تو اِس لیے میں آپ سے آئیڈیا لے رہا ہوں کہ کتنا چاہیے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو آپ پندرہ کلو کر دیجیے گا ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو آپ آپ ساڑھے سات سے پہلے بھجوا دیجیے گا شُکریہ تھینک یو سر